جب بھی مجھے ڈانس کرنے کا دل کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا فیورٹ سانگ یا پھر جو بھی گانا ہوتا ہے جو بھی گانا اچھا لگتا ہے اس گانے کی اسٹیپس نکالتی ہوں جو ویڈیوز ڈالی ہوئی رہتی ہے کافی سارے لوگوں نے میں ان کے ڈانس اسٹپس دیکھتی ہوں پھر وہ اسٹپس سیکھتی بھی ہوں اپنی فرینڈس کو بھی سینڈ کرتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ والا ڈانس اچھا ہے یا یہ والا اچھا ہے ان سے پوچھتی ہوں جو پھر وہ بولتے کہ یہ والا اچھا ہے اس پہ کر تو میں پھر وہ ڈانس اسٹپس سیکھتی ہوں گھر میں اپنے اس کے کافی سارے الگ الگ طریقے کے اسٹپس بھی سیکھتی ہوں تاکہ وہ اچھا لگے اور جب وہ میرا ڈانس ریڈی ہوجاتا ہے تو پھر میں اس کو اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی کرتی ہوں ڈانس اور میں جب بھی مجھے اسکول میں موقع ملتا ہے پھر جب میری ٹیچر بولتی ہے ڈانس کمپٹیشن کے لیے تو میں سب سے پہلے ہینڈ ریج کرتی ہوں کیونکہ مجھے ڈانس پسند ہے تو اس لیے پھر میں ہینڈ ریج کرتی ہوں اور مجھے مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں ڈانس کرتی ہوں چاہے اپنے گھر میں اپنی کزن سسٹرس یا بردر کے ساتھ مستی میں بھی ڈانس کر لیتی ہوں